جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ صدیوں پہلے ہمیں انگریزوں نے باندھ رکھا تھا آزادی کی لڑائی لڑنے والے جن کا نام اتہاس کے پتروں کے بیچ ہے جواہر لال نہرو مہاتما گاندھی عبدالکلام سبھاش چندر بوس ایسے ہی بہت ویر ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کو آزاد کرایا ہے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں اس مقام پر ہیں جن دیشوں دیش آزاد ہوا تھا جس دن دیش آزاد ہوا تھا اس دن کو ہم سوتنتر دیوس یعنی انڈیپینڈینس ڈے کے روپ میں مناتے ہیں پندرہ اگست کو دیش آزاد ہوا تھا اور آج ہم لڑکیوں کے اتنی فریڈم ہے کہ ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں یہاں تک ایک نعرہ بھی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آج سرکار نے ہمارے لیے بہت سودھائیں لاگو کر دی ہے جن کی وجہ سے ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں کہیں بھی کتنی دور بھی بات کر سکتے ہیں باہر جانے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے